मेरा जेह्ड़ा भांडे मांजनें दा प्रोसैस ऐ जूठे भांडे किट्ठे करियै रक्खने और उ'नें गी पैह्लें जूठन उ'दी पानी कन्नै साफ करनी फ्ही बिम बार लाइयै शैल साबुन कन्नै फ्ही दोबारै भांडे साफ करने साफ पानी कन्नै शैल साफ करियै फिर उ'नें गी इक कपड़ा साफ कपड़ा लैना ओह्दे कन्नै सुखाइयै रक्खी ओड़ने और जेह्ड़े तेल आह्ले भांडे न जेह्ड़े इ'यां नेईं साफ होंदे उ'नें ई बी पैह्ले इक बारी तेल जां मसाला जो बी लग्गे दा ऐ पानी कन्नै साफ करियै फिर उ'नें गी साबुन लाइयै स्टील बूल गी ओह्दे कन्नै शैल करियै घरेड़ना घरेड़ियै अगर तेल मसाला जो बी ऐ उसी लगे दा ओह् साफ करियै उसी शैल पानी कन्नै साफ करियै फ्ही उ'नें गी कपड़े कन्नै सुखाइयै रक्खी ओड़ना